हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे संग्रहालय हैं जहा बच्चे भ्रमण करने जा सकते हैं जैसे जयपुर का आमेर किला हुआ या जयपुर में हवा महल हुआ और बच्चे हमारे यहाँ जंतर मंतर में भी जाते हैं या फिर नहरगढ़ हुआ तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ बच्चे यहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं जिनके विद्यालय मैं जो छात्र होते हैं उनके जो अध्यापक होते हैं वो उन्हें घूमाने के लिए यहाँ पर ले के जाते हैं जैसे बच्चों की जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो उसके बाद में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जैसे म्यूजियम वाली जो जगह है वहाँ बच्चो को ले कर जाते हैं वहाँ बच्चों का जो ज्ञान है वो बढ़ता है उसके अलावा जल महल पर बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं या हमारा जयगढ़ का किला हुआ या नहरगढ़ का किला हुआ रामबाग पैलेस तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके जो वहाँ पर ले के जाते हैं उनको घूमाते हैं तो बहुत सारी जगह हैं बच्चों की जहाँ जो छात्र हैं वो घूमने के लिए जाते हैं भ्रमण के लिए जाते हैं